मैंने एक पेन कल खरीदी पेन जब घर लाया चलाया बहुत ही स्मूद चल रही थी दिखने में भी बहुत सुंदर थी और उस पेन को लेकर के मैं हर समय अपने पॉकेट में रखके चलता हूँ और जब लिखता हूँ तो उससे राइटिंग भी बहुत सुंदर बनती है परंतु उस पेन की ये है कि ज़्यादा देर तक लिख नहीं सकते ऊँगली दर्द देती है दूसरी चीज़ ये है की स्थानी बाज़ार में उसकी रिफ़िल नहीं मिलती और रिफ़िल की स्याही भी बहौत जल्द जल्दी खत्म खत्म हो जाती दूसरी चीज़ ये है की पेन महंगी भी है और उसकी रिफ़िल भी बहुत महंगी है